अॼु कल्ह हर शख़्स पंहिंजे कम में वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग सेवा जो उपयोगु करे थो वॾियूं वॾियूं कंपनियूं पंहिंजे माण्हुनि खे घरां कमु करण जी सहूलियत ॾई रखी आहे ॿियो त असांजा मिट माइट ॿाहिरि विदेशनि में रहनि था जंहिं सां असांजो मिलणु मुश्किल आहे असां रोज़ु उन्हनि सां वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग जे ज़रिए ॻाल्हाए सघूं था इहो अनुभव अहिड़ो आहे जे त कंहिं सां असां आम्हूं साम्हूं वही ॻाल्हाए रहूं र ॻाल्हाए रहूं था ऐं कंहिं बि कम लाइ मीटिंग लाइ जे असांखे ॿाहिरि वञिणो तो पए त पहिरीं तियारु थिए ऐं वञण में जेको समय लॻे थो उहो बची रहे थो टेक्नोलॉजी जो इहो सदुपयोगु आहे जंहिं सा माणुन जो चङो समय बची थो रहे ऐं पंहिंजे पाण सां पंहिंजे माण्हुनि सां रिश्तेदारनि सां मिलण जी हूंक न थी थिए